علی گڑھ کے اندر بہت اچھے اچھے اسپتال ہیں سرکاری اسپتال ہیں جن میں جا کر کے لوگ اپنا علاج کرواتے ہیں اور بہت اچھے اچھے سرکاری ہیلتھ جیسے ہیلتھ سینٹر ہیں ہماری یونیورسٹی کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر اور پھر یہاں پہ جین ایم سی جیسا بڑا اسپتال ہے جہاں جو ایشیا کا نمبر ون اسپتال کے میں مانا جاتا ہے اور اس کے بعد جین ایم سی میں جا کر کے لوگ اپنے علاج فری میں کروا سکتے ہیں اگر یہاں اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رہا تو ان کا علاج وہاں فری میں ہوتا ہے بالکل بھی پیسے نہیں لگتے اور علی گڑھ میں صحت کو لے کر کے بہت اچھی اچھی چیزوں کا انتظام کرا گیا ہے جیسے فارمیسی ہو گئی بہت ساری جہاں آپ کو فری دوائیں ملتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو علی گڑھ میں ہیں اور بہت اچھے لیول پہ کام کر رہی ہیں لوگوں کی صحت کے لیے